आं मोसौखौ जि जोथोन लायो फुङावबो फुङाव खाहैयो आं ओमफ्राय फुङाव खाहै खांनानै न'आव दसे खामानि मावफैनानै बार'था समाव आं दै दौहैयो खास्लायो खास्लायखांनानै आरो मोनाब्लि समाव बेलासि समाव आं लायनानै गलियाव खाफैयो माइहुङाव खानानैदोनो माइ जिगाबआव बिनिफ्राय माइ जिगाबाव खाखांनानै आरो दाउनोबो आं अमानोबो आदार होयो बोथिथाम गाहाम जायो सानसेयाव ओंखाम संनानै होयो आदार होनानै फुङाव बोथिसे सानसुआव बोथिसे मोनायाव बोथिसे होयो आं बोथिथाम होयो बोथिथाम होखांनानै आरो बोथिथाम होखांनानै दाउ दाउआबो बिदिनो आदारा एरजाहैसै हाग्रायाव एरजा हैनानै एम्फौ गोफौ जाहैसै न'आव आदार दुब्लिनि बारिनि आदारा बुङाब्ला न'आव नागिरफैयो नागिर फैनानै आं माइरं सारना होयो माइरं सारनानै होनानै आरो दसेनि उनाव दसे एरजा हैयोब्ला आरो ओमफ्राय ओंखाम न'आव फैबावोब्ला आं ओंखाम सारना होयो दिनावनो खेबथाम खेबब्रै जायो आं आदार होनाया दाउनो एंखुर एरि सारनानै होयो सानसेयाव खेबब्रै गाहाम जायो एखमब्ला बिनि बे दाउनो सारना होनाया दाउनो सारना होखांनानै ओमफ्राय

सारनानै होनोसै सारनानै होखांनानै दाउआ आरो एरजा हैफिन बावनोसैलाय एरजानानै जाहै बावनोसै आरो जाहै खांनानै आरो न'आव फैनानै आरो आदार बिफैबावनोसै आदार बिफैखांनानै आरो न'आव होबाव नांनोसै आङो थाखो थाखो होनाङो आं आदारखौनो दाउनो ओमफ्राय अमायाबो बिदिनो दसे आदार जाहैसै दसे उरजा बायहैनोसैलाय एम्फौफोरखौ उरजा हैखांनानै आरो न'आव न'आव आंनाव आदार बिफैयो आदार बिफैखांनानै आरो जाखांबावब्लाथाय जानानै थांखांब्लाथाय आरो दसेनि उनावनो फैफिनबावनोसै बिफैबावनोसै होनोसै आंनो आं बिराद आराम जोथोन लायो जोथोन लासेयावबो एखमब्ला हामख्रेम हुमख्रेम जानो नागिरो मोजां जाया होमब्लाबो दाम मोनबावासो फाननाय समाव एफा मोजां आं आदार होयो आदार होनायावबो अमाफ्रानो मारै जाखो दाना मोजाङानो जाला आं जि जोथोन लायोमोन जोथोन लासेयावबो बिदिनो खाख्रेब खुख्रेबसो जानानै दामखौनो मोनासै आङो दाना दाम मोनासैनालाय गैया ओरैनो फानज्रावनायनिसो जाबाय